हैलो हा हा अंदरि अचो न हा हा अच्छा तव्हां कहिड़े क्लास में आहियो तव्हांजो नालो ॿुधायो मूंखे त ख़्याल अचे अच्छा हा मां चवा थी हीअं ती चवण चाहियां त इन कॉलेज जा होनहारु स्टूडेंट आयो त असां तव्हांजो सटिफिकेट ॾेई छॾिंदासीं पर तव्हांजी हुते पढ़ाई न बिगड़े हिन लाइ तव्हां जांच कई अथव हुते कॉलेज कीअं आहिनि सभु हा हा असां कोशिशि कंदासीं जे तव्हांखे असां सटिफिकेट जल्दी में जल्दी ठाहे ॾेयूं अहिड़ो हुजे त तव्हां अठ ॾींहं रखी पोइ चक्कर मारे वञिजो हा हा तव्हां चिंता न कयो तव्हांजो सटिफिकेट अठनि ॾींहंनि जे अंदरि ठ ठही वेंदो पोइ असां तव्हांखे फ़ोन कंदासीं पोइ तव्हां खणी वञिजो ऐं असांजी ईअ ई इच्छा रहंदी ते तव्हां हुते अॻियां वञी करे सुठी रीति सां पढ़ाई करो अने तव्हांजी पढ़ाई न बिगड़े असांजी मन त असांजो ईअ आहे के तव्हांजी कॉलेज छॾे करे न वञो ऐं तव्हां जहिड़ा होनहारु स्टूडेंट मिलण ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि आहे हा तव्हां इए बि कुझु महिर करे सघो था के तव्हां हिते रही करे पढ़ाई करो ऐं तव्हांजा पप्पा हुते नौकिरी करनि अगरि तव्हांखे हॉस्टेल में रहण जी इच्छा हुजे त असां तव्हांखे हूअ बि सेटिंग कराए ॾींदासीं त तव्हांजे पासा पुछी वठो हिकु दफ़ो के तव्हांजी पढ़ाई न बिगड़े तव्हां हिते ई हिरियल आयो पहिरीं खां अच्छा चलो काए वांदो न असां पूरी कोशिशि कंदासीं तव्हांजो सटिफिकेट टाइम सां ठही वञे तव्हां हुते सुठी रीति सां पढ़ाई करो तव्हांखे सुठी नौकिरी मिले ऐं अॻियां वधो इए ई असांजी इहेई प्रे रहंदी तव्हांजे लाइ हा हा ओके ओके